जो मैंने एक नए प्रकार की ड्राइंग बनाई थी जो अभी प्रोसेस में है वो है एक अभिनेत्री की हस्ती हुई फोटो ये मेरी एक सब से अच्छी ड्राइंग है इसको मैंने एक लाइव ड्राइंग बनाया जो अभिनेत्री हस रही है उसको मैंने स्केच किया फिर स्केच किया फिर उस में फिर उसको अच्छे से बना कर उस में जिस तरीक़े से कलर लगाना चाहिए वैसे कलर लगाया हू ब हू मतलब एक अलग ही एक दम हू ब हू अभिनेत्री बनी थी ये सब से ज़्यादा मेरी अच्छी ड्राइंग थी और अभी मैं जो ड्राइंग बनाना चाहती हूँ उस में उस ड्राइंग में है लाइव मुझे करना है जैसे एक प्राकृतिक प्राकृतिक लाइव मुझे ड्राइंग बनाना है और मुझे घर के सामानों का लाइफ स्केच बनाना है जिस से हम को सीखने को मिले जैसे कोई हल किसान हल चल रहा है पंखा चल रहा है घर घर के जो समान होते हैं वो सब को मुझे लाइव बनाना है लाइव में स्केच भी करना है और एक लाइव ड्राइंग बनाना है तब मैंने अभी ही फिलहाल में मेरा जो एग्जाम था फाइन आर्ट्स का उस में मैंने एक लाइव मूर्ति बनाई है मूर्ति का चित्र जो है अपने ड्राइंग में बनाया है हू ब हू एक दम मूर्ति